हँ कतय घर कतय छी अहाँ ओ गामेमे छियै नहि अबरी एलिय अबरी तऽ ई जे छै अथियोमे नहि जा सकलियै तिला संक्रांतिमे अबरी जेबै अबरी जे छै अबरी अय बेर चौड़चनोमे एबै अथी आब जे हेतय चौड़चन तिला संक्रांति जे भी अइतै एक़रामे मेन छै अपन सबके ई भए गेलै अथी के पर्व भए गेलै जे छै पूरा चलल आबि रहल छै शुरू से अपन सबके अथी कल्चर छियै ईसब जेकरामे ईसब पर्व तऽ मनैले जाइ छै एक़रामे तऽ सबके रहना चाही हमे दू बेरसॅं नहि आबि सकलियै त अबरी आब हमर जे छै पूरा कोशिश रहतै आबयके

हँ उपनयनमे एबै की उपनयनमे नहि एबै उपनयनमे तऽ अपन सबके जे भए गेलै मेन भए गेलै उपनयने त एबै करबै उपनयन मे ओकर बाद फेर हँ कहिया अच्छा दस सितम्बर ठीक छै ठीक छै अबै छी ठीके छै दस सितम्बर के छी इएह साल की अगला साल ई साल की अगला साल ओ एहि साल ठीके छै तऽ एबै पाँच सितम्बर के ओकर बाद फेर मुरन तुरन भी छियै जे भी छै जनहौ तनहौ छै उपनयन वगैरह आ ओकर बाद फेर एबै सब किछु अथी तिला संक्रांति छियै जे भी छै ओकर सब किछु करि लेबै इकट्ठे अबरी जे छै सब पर्व मनाइये के निकलबै हर साल

नहि आब जे छै आब लगभग हर पर्वमे कोशिश करबै अपन आबयके एबै आब तखन तऽ फेर छै अथी काम मे व्यस्त रहिए लेकिन आब जे छै आब एबै आब सोचि लेने छियै आओर इ जे छै आबय छियै देख़य छियै की उपनयन जे छै सेप्टेम्बरमे छियै ने तऽ वएह सेप्टम्बर के आस पास एबै अभी तऽ कनिटा छियै काम छै बिजी छियै मगर जे छै सेप्टम्बर के आस पास कोशिश करबै आबि जायके ओ टाइम मे जे छै अपन सबके जेना अभी तऽ फिलहाल भए गेलै चौड़चन जीतिया जे भी हँ ओ तऽ छेबै करै अभी तऽ छठि दीपावलियो छै एहि बेर दीपावली फेर दुर्गा पूजा छठि वगैरह छै छठिमे भी ज़रूरी छै रहना तऽ देख लै ठीके छै हम जे छै कोशिश करबै आबैके ठीके छै ठीक छै राखै छी